ہم اپنے گھوڑے کے ساتھ اس طور پر رشتہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اس کے کام کاج جیسے چارہ وغیرہ پانی دانا اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور اس کو ٹہلاتے ہیں گھماتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح گھڑسواری میں اعتماد پیدا کرنا ایک قسم کی مہارت ہے جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے